रन्जु मैगं बायनो नामा आंनाव जि मैगं थाइनानै दंमोनहाय ए नों लाङाबा अबे अबे बाजाराव फानहैयो नोंलाय आंबो थांफागौमोनहाय ए फा बाजाराव फानो नोंलाय अबेहाय अबेहाय ए गांजेमा बाजाराव होमबालाय दागालांदे आंखौ आं नोंजों फानहैफागोन इनायनो थायसो गारथारदों मैगंआ हा मैगं थाइदोंहाय एनायनो माबा दङ' थाइबें दं बिदिनो जोगोनार फिथाइ दं फोरला दं भिन्दि ओमफ्राय माबा जिंखा दं खुमब्रा दं बेखौनो लांफानो नागिरदां बिराथ थाइदों ए बाजारा मोजां जायो बेना ए औ आं दा खानानै दोनखासै ए दे मोन्नांगौ गाज्रिसो जागोन नङाबा अखा बोथोर ना एनायनो थाइसो गारथारदों मैगंआ ए होमबा दागालांदे दा सानजों थांगोन

औ औ औ दा रेदि रेदि खालामनानै दोनखागोन आङो फन हरबानो जाबाय दा थांनोसै समाव औ थाङो बेटारिजोंनो मैगंखौबो थिखोनो मोजां जागोन बेटारिजोंनो मैगंखौबो थिखोनो मोजां जागोन औ जायजों सुबिदासिन बेजोंनो लाना थांनांगौ थाङा जेरावबो न'आवनो थाबाय थागोन आङो लोंहोगोन मानो लोंहोया जानो जाग्राबो जाहोगोन मा औ